ग्वालियर भारत में एम पी में ग्वालियर ज़िले में कई तरीके की जातियाँ आती हैं और भाषाऍं भी उसी तरीके की रहती हैं यहाँ पर सभी जाति के जात जाति वर्ग के लोग आते हैं जैसे ब्राह्मण है हिन्दू ब्राह्मण है बनिया है ठाकुर है जैन धर्म के भी आते हैं और गुर्जर समाज के भी लोग रहते हैं उसी तरीके की उनकी अपनी अपनी भाषाऍं होती हैं जैसे हम लोग तो ज़्यादातर हिन्दी बोलते हैं या राजस्थानी मारवाड़ी भाषा बोलते हैं और उसी तरीके के हम लोग पहनावा पहनते हैं हम लोग ज़्यादातर साड़ी सूट और लहंगा चुन्नी इसी तरीके की ड्रेसें पहनते हैं और यहाँ कई तरीके के त्योहार भी मनाए जाते हैं